दिक्खो इक गल्ल ते पक्की ऐ अज्ज पूरी दुनिया च अस दिक्खी लैह्चे ते इस फोनै बगैर जेह्ड़ा मोबाइल बगैर रौह्ना जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा गै मुश्कल ऐ ते हुन अ दिक्खी लैओ जि'यां कि सारे एह् कम्म अ अ बद्ध तों बद्ध सारे गै कम्म जेह्ड़े हैन अ जेह्ड़े मोबाइल फोनै उप्पर गै होंदे न हुन दिक्खो जि'यां अ कोरोना पेआ हा ते अ बच्चें दी स्कूलें आह्ली पढ़ाई अ छुड़की ही ते अ ओह् फोनै उप्पर गै पढ़ा दे हे ते हून उ'आं गै दिक्खी लैओ अ फोन दा जेह्ड़ा एह् मोबाइल फोन होंदा ऐ न्हाड़ा इस्तेमाल जेह्ड़ा ऐ ओह् असें सारे भागें करी सकने आं भाई जि'यां बड़ी जैदा एह्दे ऐप्प ऐप्प होंदे हर इक च जेल्लै ऐप्प होंदे भाई तुसें अ कोई चीज खरीदनी ऐ ओह्दे लेई शापिंग ऐप्प बक्खरे होंदे अ कोई कोई सुआल पुच्छना ऐ सुआल दा जवाब तुप्पना ऐ ओह्दे लेई गूगल जेह् ऐप्प हैन ते कोई अगर एंटरटेनमैंट जां मजे लेई किश दिक्खना ऐ ते ओह्दे लेई ऐप्प बक्खरे न ते इ'यां गै दिक्खी लैओ हून ऐसा ते निं आक्खी सकने आं इक दो ऐप्प गी लेइयै कि एह् ऐप्प गै जेह्ड़े हैन ओह् सारें कोला जैदा जेह्ड़े हैन इस्तेमाल होआ दे न हून दिक्खी लैओ तुस इक पास्सै दिक्खी सकदे अज्ज दी जेह्ड़ी युवा ऐ ओह् अ जैदा शा जैदा इ इस्तेमाल करदी ऐ जेह्डे सोशल मीडिया ऐप्प न इ'नें ऐप्पें गी हून दिक्खो जि'यां कि एह् ऐप्प होई गे व्हाट्सऐप्प फेसबुक यू ट्यूब ट्वीटर स्नैपचैट इंस्टाग्राम इ'यै नेह् ऐप्प होइये न इत्थै लोग जेह्ड़े हैन ओह् अ पूरी दुनिया दे आस्सै पास्सै दे इत्थै इ'नें ऐप्पें दे जरिेयै इक दूए कन्नै जुड़े दे न हून दिक्खो हां ते इक पास्सै अगर दिक्खेआ जा ते लोक जेह्ड़े हैन ओह् जेह्ड़े अजकल दे इंफ्लुएंसर न जेह्ड़ी युवा पीढ़ी ऐ अजकल दी ओह् केह् करै दी ऐ ओह् सोशल मीडिया ऐप्प बड़ी जैदा यूज करै दे न जि'यां कि लोग अ यू ट्यूब उप्पर अ किश किश अ शिक्षा दे रिलेटेड या होर बी एंटरटेनमैंट दे रिलेटेड जेह्ड़ियां वीडियो हैन ओह् पा दे हैन ते लोग जेह्ड़े हैन ओह् यू ट्यूब उप्पर दिक्खै दे बी हैन अग्गें इ'यां गै हून किश लोग इस जरिये पैसे बी कमा दे न ते हून इंस्टाग्राम उप्पर पोस्टां पांदे न फ्ही अ उत्थूं बी पैसे कमांदे न ते स्नैपचैट उप्पर स्ट्रीकां भेजदे न स्पाटलाइट दिखदे न रीलां दिखदे न बक्ख बक्ख चीजां करदे न हून इक पास्सै ते आई गे एह् अं सोशल मीडिया ऐप्प एह् बी बहुत जैदा यूज होआ दे ते कन्नै कन्नै हून दिक्खी लैओ हां जि'यां ओह् न अ पिछले द'ऊं सालें करोना पेआ ते स्कूल बंद होई गे कालेज बंद होई गे ते बच्चें अपनी आनलाइन पढ़ाई कीती ऐ ते ओह् आनलाइन पढ़ाई फोनै जरिये गै होई ते फोनै फोनै च केह् किश ऐप्प ऐप्प हे जे जेह्दे कन्नै सारे बच्चे इक क्लासरूम च कनैक्ट होंदे हे ते उ'आं फ्ही फोन फोन दे किश ऐप्प जेह्ड़े हैन उ'नें उं'दे कन्नै बौह्त गै मदद थ्होई ते ओह् ऐप्प जेह्ड़े आनलाइन क्लासां कंडक्ट करांदे हे ते कन्नै गै इक पास्सै होर दिक्खेआ जा ते ऐंटरटेनमैंट लेई गेमां बच्चे बड़ी खेढदे न खेढां खेढदे न अजकल फोनै उप्पर ओह् लूडो खैर नेहियां गेमां ते सप्प सीढ़ी नेहियां गेमां ते ओह् जेड़ियां गेमां न ओह् उं'दे लेई बी स्पैसिफिक उं'दे लेई बी स्पैसिफिक मतलब ऐप्प बनाए गेदे न ऐप्प जेह्ड़े हैन उ'नें ई खोह्लो ते उत्थुआं जेह्ड़ा ऐ तुस गेमां खेढी सकदे अपनी अपना जेह्ड़ा फ्रीऽ टाईम ऐ उस्सी उत्थै लाई सकदे न ते उत्थै खेह्ली सकदे न ते किश ऐप्प ऐसे बी हैन यूज होआ दे ते कन्नै गै इक बौह्त जरूरी इक होर ऐप्प हैन जित्थै जेह्दे कन्नै अस लोग अजकल जेह्ड़ी आनलाइन पेऽमैंट होआ दी आनलाइन मनी ट्रांजैक्शन होआ दा जेह्ड़ा ओह् सब किश करी सकने आं ते जि'यां कि कोई कैश अपने कन्नै नेईं लेइयै जा दा ते फोनै उप्पर किश ऐप्प डाउनलोड करियै अपने अकाउंट कन्नै उस्सी कनैक्ट करियै ते तुस पेऽमैंटां ते ट्रांजैक्शन करी सकदे ओ ओह् ऐप्प बी बौह्त जैदा यूज होआ दे न ते अग्गें पुच्छेआ ऐ कि भाई दिक्खो हून जेह्ड़ा एह् गल्ल कीती असें स्मार्ट फोन दी ते फोन जेह्ड़े हैन ओह् भाई बौह्त गै जैदा अ जेह्ड़ा ऐ उं'दा अ बौह्त गै जैदा इंपारटैंट बौह्त जैदा जरूरी होई दे न हून दिक्खो जि'यां ऊं अ ओह् आक्खेआ जंदा ऐ कि जिस चीजै बिच जेह्ड़ी है अ अ अच्छी अच्छाइयां हैन ते उसदियां बुराइयां बी होंदियां न ते उ'आं गै स्मार्ट फोन कन्नै गै बी है हून दिक्खो जि'यां न्हाड़ियां अच्छाइयां ते बड़ियां न जि'यां में तु'सें सनाया कि अ आनलाइन अ दरान आनलाइन जमाना अ'सें दित्ता फोनै जि'यां हून करोना पेआ सबकिश बंद होआ ते फोनै उप्पर असें बड़ा किश अ फोनै साढ़ी बड़ी मदद कीती ऐ फोनै उप्पर क्लासां लाइयां न बच्चें नै पढ़ियां न शिक्षा प्राप्त कीती ऐ ते अ उ'आं गै अ होर बी बड़े जि'यां हून दिक्खी लैओ तुस न्यूज तुस तुस कुतै जा दे न्यूजपेपर नेईं लेई सकदे तुस टी वी कन्नै ते नेईं है निं ते फोन उप्पर फटाफट खोह्लियै तुस न्यूज दिक्खी सकदे होर बी बड़ी जैदा इन्फारमेशन है ते होर बी सूचना जेह्ड़ियां न ओह् किट्ठी करी सकदे ओ ते कन्नै गै हून दिक्खो जि'यां इ'यां ते ओह् कुसै बच्चे ई जेह्ड़ा कोई सुआल नेईं पता चलै दा ओह् गूगल उप्पर जाह्ग कुतै बी साइट उप्पर सर्च करियै जेह्ड़ा ऐ छड़ा टाईप करना छड़ा बटन दब्बने ते ओह् क्वशचन लिखी लैना उत्थै ते ओह् अ कम्प्यूटर थनां उस्सी आन्सर थ्होई जाना ते बच्चे दे डाउट क्लेयर होई सकदे न ते बच्चे दी शिक्षा च जेह्ड़ी ऐ ओह्दे च बड़ी मदद करदा ऐ हून दिक्खी लैओ ऐंटरटेनमैंट लेई बहुत बड्डा रोल ऐ न्हाड़ा हून दिक्खी लैओ जि'यां गै न्हाड़े बड़े अच्छे अच्छे इस्तेमाल दी गल्ल ऐ ही उत्थै गै एह् गल्ल ऐ एह्दी खामियें दी गल्ल ऐ हून दिक्खो अ किसै बी चीजै दा अगर अस बद्ध उपयोग करगे जिन्ना चाहिदा ओह्दे कोला बद्ध उपयोग करगे ते ओह् हानिकारक होनी गै ऐ हून दिक्खी लैओ अ तुस अजकल केस औंदे बच्चे जेह्ड़े हैन ओह् जि'यां हून दिक्खी लैओ इक घैंटे लेआ तु'सें अगर फोन जायज ऐ भाई इक घैंटे लेई चलाई सकदे ते हून तुस लेइयै बेही जाओ पंज छे घैंटे पूरी ध्याड़ी बेही र'वो फ्ही ते गलत है निं ओह्दा ते जेह्ड़ी चीजै दी तुसें ई आदत पेई जा लत्त पेई जा गलत लत्त पेई जा ओह्दा जेह्ड़ा नुक्सान है गै ऐ उ'आं गै मोबाइल फोनै दा बी नुक्सान ऐ हून दिक्खी लैओ जि'यां बी कोई अगर अ बच्चा ऐ ओह् गेम्मां खेढदा चलो कोई अद्धा घैंटा इक घैंटा उस्सी टाइम होए ओह् फोन चलाई सकदा अगर ओह् बच्चा दिन रातीं गै बेही जाए फोनै उप्पर उसदी अपनी सेह्त खराब होई जा जां अपनी एह् फोन जेह्ड़ा ऐ एह् तुसें ई थुआढ़ी पढ़ाई कोला अच्छाइयें कोला पिछड़ा खिच्चदा ऐ ते तुस अपना समां जेह्ड़ा ऐ कीमती समां जेह्ड़ा ऐ युवा अपना ओह् गवा दी ऐ इस फोनै पिच्छें ते ओह् चीज दा बौह्त जैदा मता मता ध्यान बी रक्खना ऐ असें कि भाई एह्दी बुराइयां जेह्ड़ियां हैन ओह्दे च पौना नेईं ऐ अपने आप गी अगर संभालगै ते सबकिश स्हेई होग ते असें फोन दा उपयोग जेह्ड़ा ऐ ओह् बड्डें दे अ अ मताबक गै करना चाहिदा जि'यां बड्डे आखन उ'आं करना चाहिदा ते कन्नै अ एह् जेह्ड़ी मोबाइल फोनै उप्पर केह् चलै दा फोन एह् इनें दिनें केस आवै दे हे कि बच्चे जेह्ड़े हैन अपने फोन अ जेह्ड़ा ऐ गेमां खेढदे न किश आनलाइन ते ओह् अ पैसे कटोंदे हे अकाउंट थमां अ अकाउंट कनैक्ट होंदा फोन नंबर कन्नै ते उत्थै इक छड़ा आप्शन दब्बने कन्नै इक बटन दब्बने कन्नै थुआढ़ा जेह्ड़ा अकाउंट खाल्ली होंदा जंदा ऐ ते जि'यां इक केस आया हा साढ़े म्हल्ले जि'यां जागतै ने जागत खेढा दा हा गेम्मां ते ओह् करदे करदे ओह् भी पता नेईं हा चलेआ ओह् ते कि भाई कुत्थै जा दे पैसे केह् होआ दा ते उ'आं गै दिक्खो किन्नी लापरवाई दे कारण जेह्ड़ा ऐ ओह् फोन दी गै जेह्ड़ियां हैन एह् एह्दे करियै गै हैन जेह्ड़ियां इन्ने गै नुक्सान न जिन्ना एह् अ साढ़े लेई खरा ऐ उन्ना गै नुक्सानदायक बी है